हैलो नमस्ते अंकल जी में कपड़े लैने अपने भ्राऽ दे ब्याह् आस्तै में लैंह्गा लैना ऐ हांजी मैं लैंह्गा लैना ऐ किन्नी रेंज तकर होग थोआड़े उद्धर लैंह्गा तां बी सनाओ हा ठीक ऐ कुद्धर ऐ थोआड़ी दुकान अच्छा अच्छा किद्धर आह्ली साइड साढ़े घर कठुआ हांजी ठीक ऐ ठीक ऐ जी थैक्यू ओ के